शाळेंत चित्रकला आमी चवथे पासून शिकलें आमकां आमचे चित्रकला सरान बरी चित्रां काडपाक शिकयलीं आमकां ती अणभव सारको सांगपाक म्हणल्यार आमकां खूब अजून याद येता आनी आमकां चित्रकाला विशय हो सामको आवडटालो